दिक्खो में ते जेह्ड़ी चीज़ें गी परैफर करना ओह् ऐ कि पेंट दे बॉट्टर कल्लर उंदे कन्नै स्हेई पेंटिंग उंदे कन्नै गै होंदी ऐ डिजटली बी अज्ज कल बड़ा पेंटिंग पूंटिंग आह्ला चले दा डिजटली बी ठीक ऐ बट जो पेंट ते बाट्टर कन्नै होंदी ऐ ओह् ओह्दे कन्नै गै होंदी ऐ डिजटली बी अज्ज कल बड़ा किश चले दा डिजटली बी करी सकनें आं डिजटली पेंटिंग बौह्त अच्छी होंदी ऐ बड़े बड़े बच्चे पेंटर आए दे रिलेटली पेंटिंग करा दे डिजटल आर्ट चले दा बड़ा पर जेह्ड़े पेंट ते बाट्टर कल्लर कन्नै जेह्ड़ी परानी पेंटिंग होंदी ही ओह् इंदे कन्नै गै होंदी ही अस एह् बी आक्खी सकदे कि डिजटली अगर बड़ी बड़ी अज्ज कल न्यू न्यू चीज़ां चली दियां जेह्दे कन्नै तुस पेंटिंग गी लग्गी रेही सकदे हो केईं डिजटली प्रैफर करदे दोनों चीज़ें गी परैफर करनां चाही दा कि जे एह् जेह् जमानैं अग्गैं बधना ऐं ते थोह्ड़ी अगली चीज़ें गी बी प्रैफर करना चाही दा ते में आखनां होन्नां कि जिन्नां इयां करनां डिजटली बी होना चाही दा क्योंकि पेंट जो दिक्खो अग्गैं ते बधदा गै ऐ ते सब चीज़ां इयां अग्गैं बधदियां ते डिजटली बी इंयां गै होना चाही दा कि जिन्ना तुस दूई साईड हो उन्ना ओह्दी साईड बी होना चाही दा ते जियां पेंटिग बॉट्टर कल्लर कन्नैं पेंट कन्नैं आयल पेंट होंदे जेह्ड़े उंदे कन्नैं बी आना चाही दा पर डिजटली बी आना चाही दा ओह् बौह्त जरूरी ऐ क्योंकि अज्ज कल जमानां बधदा दा ऐ ते डिज़टल होआ दा तां गै डिज़टल पेंटिंग सब कुछ होंदा डिज़टल आर्टस टैकनॉजी ओह् बी इयां औना गै चाही दी इंसान गी